दाखालि बावैसो आं बायनाय स्कुल बेगा माने एसे सुनायावनो रं खारदों आरो बेनि सुथेनाय खुन्दुंफोरा गला गलि जादों आरो एसे गोमोरबाय आरो बेनि थाखाय आङो एसेबां बुरजा दाम होना बायनानै बायनायखौ लस मोनदों आरो ओमफ्राय बाहायनोथ' दा जिनाय जाबाय बारा मोजां मोनदिया